जैसे गायों को हड्डियों की शिकायत होती है जिसमें गायों को छोटे छोटे वह सरीर में पाया जाता है और चर के गायों को जैसे चलते चलते उनके जो खुरी में रहते हैं तो खुली में उनको जो उसको बोलते हैं गायसुर बोलते हैं उसको जो पैरों में आ जाता है तो गाय उसके कारण में चल नहीं पाती है ठीक है इसके बाद में गाय बोले तो बीमार टाइप की मतलब रहती है उसको चर भी नहीं पाती है बराबर ना उसमें खड़ी हो पाती है ना उसको बैठना हज़म होता है ना उसको पानी हज़म होता है क्योंकि उसको पैर में बीमारी हो जाती है जो ठीक है और इसके बाद में फिर गाय जैसे कहीं है चरते टाइम में या कुछ रोंचा लग गया बरसात में तो उसमें मक्खी झूमने लगती हैं तो मक्खी झूमते झूमे उसको बहुत बड़ा ये घाव बन जाता है घाव बन जाता है तो उसको पहले डाक्टर से अलाज मिनाज करवा के उसको ठीक करवाए करवाते हैं तो फिर जैंसे तैसे ठीक हो जाती है तो गाय इसके बाद में कुछ गायों को ऐसा भी हो जाता है कि जो गाय ने मतलब अपन उसको भर भरवाते हैं तो भरवाने के बाद में गाय बदल जाती है गाय बदलने के बाद में फिर उसको भरवाया जाता है भरवाने के बाद में गाय कुछ ऐसी रहती हैं क्योंकि गाय के बच्चा मैं पेट में फंस जाता है तो उसके कारण में बच्चा बाहर नहीं होने के कारण में गाय की मृत्यु हो जाती है और चरके गायों को ऐसा है कि कुछ गायें जंगल जाती हैं चरने के लिए चरने जंगल से चरते चरते अगर कुछ गिर गई या उठ गई उसको लग जाती कुछ गायें ऐसी रहतीं हैं वहीं पर ख़त्म हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है क्योंकि जंगल में कौन जानता है कि वहाँ से घने जंगल में